पिछले दस दिन पहले मैंने एक ए सी खरीदा था न ही तो वो ढंग से कूलिंंग कर रहा है और न ही रूम को ठंडा कर पा रहा है ऊपर से बहुत ज़्यादा बिजली की खपत कर रहा है